मां भाॼी ठाहिण खां पोइ टे मसाला ॿुधायां थी जेके भाॼी में विझण सां भाॼी सुहिणी सुठी ऐं स्वादी लॻंदी आहे उहे आहिनि हिकु गरमु मसालो ॿियो किचन किंग माना रंधिणे जो बादशाह ऐं टि यो आहे कस्तूरी मेथी जेके मेथी सुकाइबी आहे उनखे कस्तूरी मेथी चवंदा आहिनि इहे टेई फ्लेवर टेई विझण सां भाॼी हिकदमि सुठी स्वादी ऐं ॾिसण में सुहिणी लॻंदी आहे